مجھے مالیگاؤں میں نل کا پانی ملتا ہے یہ پانی صاف اور پینے کے قابل ہے میں اسے روزانہ پیتا ہوں اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کو مالیگاؤں میں نل کا پانی نہیں ملتا اور مجھے اس کا بہت افسوس ہے میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن ہر کوئی ہر کوئی صاف پانی لے حاصل کر سکے گا اگر مجھے نل کا پانی نہ ملتا تو میں اپنی زندگی بہت مختلف گذارتا مجھے پانی خریدنا پڑتا اور یہ بڑا بہت مہنگا ہوتا مجھے پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا اور یہ میری صحت کو متاثر کر سکتا ہے میں نل کے پانی کے ذریعے پانی کی قلت کا سامنا کرنے والوں کے لیے بہت پریشان ہوتا میں مالیگاؤں میں نل کے پانی کے لیے شکرگذار ہوں یہ میری زندگی کو بہت آسان بنا دیتا ہے اور یہ میری صحت کو برقرار رکھنے میں میری مدد کرتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن ہر کوئی صاف پانی کی رسائی حاصل کر سکے گا